मां ऐं मुंहिंजी धीअ सुबुह जो जेसि पसीनो न निकिरे न तेसि ॾुकिणो आहे इहो घरा असां तंहिं करे ई निकिरींदा आहियूं पहिरों थोरी वॉक कंदा आहियूं धीरे पोइ फास्ट तकिड़ में वॉक करण जेके बगीचे में मशीनू लगियल आहिनि सरकार जी तरफ सां उन्हनि मशीनुनि ते थोरी वर्जिश करण हथन खे पैरनि खे बिछीअ खे घुमाए करे तुड स्ट्रैच करण पंहिंजे शरीर खे फुर्तिलो करे ऐं उनखां पोइ ॾुकण चालू कंदा आहियूं ऐं इहेई सोचिंदा आहियूं की इहो ॾुकु ईअं था जीअं रन थी ठाहियूं ताकी पसीनो जल्दी निकिरे ऐं पूरा टे चक्कर सॼे बगीचे जा करे पो ई असां घर ईंदा आहियूं